चवथीचे दीस मुखार पावले अशें म्हणून हांव बाजार करया थोडो असो म्हणून बाजाराक गेल्लें थोडो बाजार केलो आनी हांव एक कपड्याचें दुकाना भितर सरलें कित्याक थोडेशें कपडेय बी खरेदी करया अशें म्हण म्हाका थंय बरीच बेडशीटां एक बायल पळयताली दिसली म्हटल्यार हांये त्या पात्रावाक विचारलें पात्रांव कितें बेडशीटां बरी सवाय आसा कांय कितें तो म्हणपाक लागलो हय गो बरीं सवाय आसात कित्याक ऑफरी बी आसा तेचेर तुमकां उश्या कवरां फ्री मेळटलीं म्हटलें चल पळोवया तसल्यार चारय घरा कडेन बेडीचेर तीं घालूंक मेळटलीं चवथीचें दिसा आसा न्ही नवीन घालया अशें म्हटलें आनी हांव तीं बेडशीटां पळोवपाक लागलें पळयल्यार तेची सायज बी म्हाका बरीच व्हडली अशी दिसली कलरय बी खूब बरें बरें आसले आनीक तेजेर मोटीं मोटीं फुलांय बी आसलीं म्हटलें चल घेवया सवाय बी आसात आनी म्हाका बेडशीटाचेर कवरांय बी फ्री मेळटलीं अशें म्हणून हांयेन तीं चार घेतलीं आनी हांव घरा आयलें घरा येतगीच हांयेन पयलें सकाळीं कपडे भिजोवंक घातले एक बादल्यान म्हटलें चल तीं आनी बेश्टीं कित्याक घालया धुंवनूच बेडीचेर घालया चवथीक अशें म्हटलें आनी त्या उदकान हांयेन तीं बेडशीटां त्या कपड्यांक भिजूंक घातलीं आनी अर्द वर मात्शें पळोवया अशें कितें चिकोल बी आसल्यार वोचो अशें म्हटलें आनी म्हाजें काम केलें आनी अर्द वरान हांव तें बादल्यांचीं कपडे धुंवपाक म्हण गेलें पळोवपाक गेल्यार कितें सगलीच बालदी म्हाका तांबडी दिसूंक लागली आरे देवा कसलो कलर गेलो कांय अशें म्हाका दिसलें आनी बेगीबेगीन पळयल्यार सगलेंच उदक तांबडें तितूंत आसलो म्हगे घोवालो शर्ट म्हगे चेड्याचो शर्ट आरे देवा आनी तेजो शर्ट पाड जालो कांय बेगी बेगीन हांयेन ती बेडशीटां सकल काडलीं आनी पळयलें जाल्यार म्हजी सग दोनूय शर्ट सामके तांबडे आनी कसलोच कलर सगलेच पाड जावन गेल्ले आरे देवा ह्या बेडशिटांक लागून हांयेन दोन शर्ट उडयले आनी बेडशीटां बेगी बेगी धुलीं आनी सुकूंक घातलीं सुकूंक घातलीं आनी मागीर पळयत जाल्यार कितें तें बेडशीटांक आनीक पळोवपाचें नासलें तेजो कलोरूय बी नासलो आनी हांव तीं बरीं फुलां पळोवन घेतलें पूण तेजी तीं फुलांय बी नासलीं सगलींच सामकीं यें जावन गेलीं आनी तीं पातळ बतरां कशीं म्हाका तीं बेडशीटां दिसलीं अरे देवा हायेन म्हटलें असलीं बेडशीटां हायें कित्याक घेतलीं काय आता म्हाजे पयशेय बी गेले आनीक म्हाका बेडशीटां चवथीक घालुंकूय बी मेळ्ळीं ना कित्याक तीं आनी घालपाचीं सामकींच पाडेलीं बतरां जाल्लीं पुसून सुद्दां उडोवपाक कोणाक नासलीं इतलीं पाडेलीं कितें करतलें म्हजें नशीबूच अशें म्हटलें आनी हेजे फुडें अशें सवाय किदें मेळटा आनी तेजेर ऑफर आसा अशें म्हणून घेवनासतना बरी आसात तीं काॅलिटी हांव घेतलें असो हायेन निश्चय केलो आनी हेजे फुडें हांव असलीं पाडेलीं बेडशीटां केन्नाच घेवचीना आनी लोकांनी बीन तीं केन्नाय घेवचीं न्ही